हा असांजे समुदाय में आहे गवर्मेंट जेकी असांखे काई बीमारियूं जीअं हाथी पांव बीमारी थी वई जेकी असांजे आसे पासे में आंगनबाड़ी आहे उहा ॿुधाईंदी आहे अची करे ऐं किथे किथे उते शिविर बि लॻाईंदा आहिनि कैंप लॻाईंदा आहिनि अलॻि अलॻि असांखे ॿुधाईंदा आहिनि की इहे नईं नईं बीमारियूं आयूं आहिनि जेकी हाथी पांव बीमारी थी वई और चर्म रोग़ जी ॾाढी सारी अहिड़ी बीमारियूं आहिनि त उन जे बारे में उहो आहे कैंप आयोजित कंदा आहिनि जंहिंमें उहो असांखे उहो अलॻि अलॻि तरह जी मेडिसिंस ऐं दवाऊं ॾींदा आहिनि उहो ॼन और असांखे हुन जे बारे में पूरो विस्तार सां ॿुधाईंदा आहिनि और असांखे हुन जो छा इलाज करणु खपे छा न करणु खपे उन में बि असांखे जागरुकता चवंदा आहिनि जागरुक रहो भई हीअ शइ हीअ हीअ न खाइणी अथव तव्हांखे हीअ हीअ उहो करिणी अथव त जेको बि उन्हनि जो हूंदो आहे उन बीमारीअ सां रिलेटिड जेको बि हूंदो आहे उन बीमारीअ सां रिलेटिड जेको बि हूंदो आहे उन में ई असां जागरुकता कार्यक्रम उहो रखंदा आयोजित कंदा आहिनि